मैं थुआड़े साइट दा प्रोडक्ट जेह्ड़ा मंगवाए दा हा ओह् हियां बंगा ते ओह् मी बंगा बड़ियां शैल लगियां में पैह्लै बी इक बारी इक साइट उप्परा मंगवाई दियां हियां बंगा पर ओह् बंगा बिंद शैल निं ऐ हियां ते उंदेई इन्ना चे चैल मैल हा ते कन्नै ओह् जेह्ड़िया बंगा न ओह् तोले गै टुटी गेइयां पर जेह्ड़िया थुआड़ियां बंगा न ओह् सख्त न ते मजबूत न ते कन्नै ना उंदेई इन्ना चैल मैल ऐ अस ओह् बंगा जेह्ड़िया न ओह् इ'यां बी कुदै लाइयै जाई सकने ते अगर अस ब्याह् फंक्शने च पाचै तामी ओह् बंगा बढ़िया शैल लगदियां सुटे कन्नै पाई दियां ते मिगी जेह्ड़ा एह् प्रोडक्ट ऐ बड़ा गे शैल लगेआ ते में अग्गे बी इक भरोसा होंदा उम्मीद रखनी की तुस अग्गे बी सानु नेहा प्रोडक्ट देओ ते कन्नै ऐ जेह्ड़िया बंगा हियां ना मतियां मंह्गीयां हियां बल्की मंहगीयां कोला ज्यादा शैल हियां जेह्ड़िया में पैह्ला बंगा मंगाई दियां हा ओह् मेह्गियां बी ऐ हियां ते शैल बी नेहा उंदी जेह्ड़ी सनैरी ही ओह् उतरी जंदी ही ते ओह् ते ओह् बाद च इ'यां रंग फैंड होई गेदा हा उंदा पर ऐ जेह्ड़िया बंगा जेह्ड़िया न न एह् बड़ियां शैल न एह् ना पजने आह्लियां ना त्रुटने आह्लियां ते मैं अग्गे बी थुआड़े कोला दरखात करनी ऐ बिनती करनी हाथ जोड़िये की नेया प्रोडक्ट सारे जेह्ड़े न जीनियां बी साइडा न सारियां साइडा नया प्रोडक्ट सानू देन जेह्डे कन्ने इक जेह्ड़ा बंदा होंदा जेह्ड़ा इंसान होंदा उस्सी एह् चीज आंदी की नेईं बाके असे पैहे खर्चे इक स्हेई गल्ले ताई खर्चे पैहे की जेह्ड़ा सानु जेह्ड़ी चीज थोई दी ओह् बाकेई लाजवाब ऐ ते मेरी ओह् बंगा जेह्ड़ियां न ओह् करीब म्हीने दे अंदर अंदर टूटीयां हियां पर एह् जेह्ड़ियां बंगा न मिगी लैते दा दो म्हीने होए दे पर आह्ले बी अनेई दियां अनेईयां न बल्की मैं अपने रिश्तेदारा दा ब्याह् हा उत्थै बी पाइयै गेई ही ते उन्ने बी आक्खेआ की एह् बंगा बड़ियां शैल न तु कथुआ लैती दियां ते मैं सनाया की मैं उत्थु मंगवाई दिया ओह् बी आक्खन लगे की आहे बी लैनियां ते मैं बड़ा धन्यवाद थुआड़ा की जेह्ड़ी थोहे इन्नी शैल बंगा मिगी दितियां जेह्दे कन्नै जेह्ड़ी मेरी सुटे कन्नै बी शैल मैच होई दियां ते कन्नै

बी बड़ी इ'यां सैट लगा दी क्युंकी कि के ओह् पुरा दी निं ऐ ते थुआड़ा इक बारी परतियै धन्यवाद की थोह्हे इनियां शैल बंगा भेजियां